पंद्रहीं फरवरी उणिवीह सौ अठासी अरिड़हीं जून ॿ हज़ार चोवीह सोरहीं जनवरी ॿ हज़ार एकवीह हिकु अक्टूबर ॿ हज़ार वीह ॿावीह अगश्ट उणिवीह सौ ॿारहं